कला आनी हस्तकला करपी मनश्या आपल्या कामाचे व्हिडियो सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्माचेर अपलोड करपाक शकतात तें विडियो पळोवन तांकां वाव तर मेळटाच पूण त्याच बरोबर नवीन शिकपी जी भुरगीं आसात तांकांय बी म्हायती मेळटा तीय बी तातूंतल्यान शिकपाक शकतात नव नवीन प्रयोग तयार करपाक शकतात तेच बरोबर ह्या कलाकारा खातीर तो एक पोट भरपाचो वेवसाय जावपाक शकता तांका तातुंतल्यान प्रसिद्धी मेळटा तांचे पयशे कमावपाचे तें एक साधन जावपाक शकता तेच बरोबर अशे व्हिडियो पळोन भुरगीं खूब तातुंतल्यान शिकतात नवी नवीन आपले तातूंत करून आपले तातून प्रयत्न घालून नवीन तयार करतात हांव अशे रांगोळेचे चॅनल फॉलो करता जातूंत सुंदर सुंदर नवी नवीन पद्धतिच्यो रांगोळ्यो ते घालतात आनी तांच्यो घालपाच्यो पद्धती वेगळ्यों आसतात दर खेपेक ते नवीन किदें तरी करतात आनी तातुंतल्यान म्हजेय ज्ञान वाडटा